मुरगी मुरगीमे मने मुरगी कइसे पोसै छै जे मुरगीके दाना दै छै मुरगीके पालन करै खातिर ले जालीमे गिलेबा बनबै छै जाली बनबै छै मुरगी खातिर ले ओहिमे पालन करै खातिर ले दाना दै छै वएहमे घेरिके रखै छै मुरगीके आओर बकरी कइसे पोसै छै बकरीके अथी मकइके जनेराके अथी दै छै मकइवला पत्ता दै छै खाइ ले जनेरा दै छै खाइ ले हरिअर हरिअर घास दै छै बकरीके चरबै छै बकरीके बच्चा होइ छै बच्चा होइ छै तऽ ओकरा पोसै छिए छओ महिना सालभरि तऽ एगो एगो खस्सीके पचास किलो मौस होलै ओकरामे आठ हजार रुपा दस किलो मौस होलै तऽ ओकरामे छओ हजार रुपा आओर अथी अथी दुइ गो पट्ठाके दाम भेलै बीस हजार मने जेहन पट्ठा तेहन दाम पाँच हजार दस हजार बीस हजार चारि गो तीन गो पट्ठा होलै तऽ ओकरा सीधे चालिस हजार पचास हजार जेहन बकरी जेहन पट्ठा तेहन दाम बकरीके पोसै छिए पहिले तऽ तनि गो से बच्चाके दूध पिलबै छिए ओकरा सेवा सत्कार करै छिए ओकरा पोसै छिए बढ़िआँसे हरी हरी घास दै छिए खाना पीना दै छिए घसा गाँठ दै छिए भुस्सा दै छिए बकरिओ सब तरहसे खाइ छै बकरीके सबकिछु खिलबै छिए ओकरा बान्है छिए ओकरा जतनसे पोसै छिए तब पोसलाके बाद ओकरा खिल तऽ ओकरा बेचलाके बाद तब पोसै छिए तब ओकरा दाम दै छै कोनो पट्ठाके चारि हजार कोनोके दस हजार कोनोके पाँच हजार कोनोके छओ हजार कोनोके जेहन पट्ठा दाम तेहन चालिस हजार बीस हजार एनाहिए पट्ठा बेचै छिए बकरी मने पोसै छिए बकरीके ताल जानै छिए हमे आगाँ आओर गाइके मने गाइ जइसे छै गाइके साबूदाना मने साबूदाना मने दै छिए खाइ ले गाइके घट्ठा भेलै भुस्सा भेलै दालि भेलै ईसब दै छिए मकइ भेलै जइ भेलै ईसब किछुके मने फेटिके गाइके खिलबै छिए गोबर भेलै गोबरके ओकरा ठोकै छिए तऽ गोइठा होइ छै तऽ ओकरा जलबै छिए गाइके गोबरसे सब काम होइ छै सबकिछु होइ छै सब रकमके गाइके खाना पिना खिलबै छिए नओ महिना पाल डलबै छै नओ महिना बच्चा दै छै बच्चाके सेवा करै छिए बच्चाके दूध पिलबै छिए दस लीटरके दूध होलै सेन्टर दै छिए दूध कइसे बिकै छै चा पचास बिकै छै पचास रुपे लीटर दूध बिकै छै आओर सेन्टर जाइ छिए गाइके बढ़िआँसे पोसै छिए बढ़िआँसे खिलान पिलान दै छिए दस लीटर बारह लीटर दूध करै छै गाइके भुस्सा भेलै घट्ठा भेलै मकइ भेलै अथी दालि भेलै ईसब रकमके खाना दै छिए सत्तू भेलै मकइ होतै बूटके सत्तू भेलै दालिके सत्तू भेलै सब रकमके दै छिए तऽ गाइके दूध करै छै तब गाइके दूधसे बेचै छिए बेचिके फेर गाइएमे लगबै छिए सबकिछु करै छिए गाइए बेचि बेचिके गाइसे सबकिछु होइ छै गोबर होइ छै गोइठा बनै छै खाना बना बनबै छिए गाइएके गोबरसे सबकिछु करै छिए गाइएके गोबरसे आओर होइ छै तऽ जइसे होइ छै गाइ भेलै बाछी भेलै तीन गो गाइ होलै तीन गोमे ढेरी खरचा होइ छै दस हजार बीस हजारके महिना खरचा होइ छै घास किनू ई किनू ओ किनू एना करिके दहो गाइके खिलबहो बहुत तरहसे गाइओके पालन करै ले पड़ै छै सबकिछु करै छै